हँ हॉस्पिटल सबमे जहाँ बच्चा कऽ सवाल छै तहाँ मानि लिअ जे एतऽ तऽ कोनो व्यवस्था नहि छै जे फ्रीजमे बच्चा कऽ जे अथी शीशामे रखैत छै तहन तऽ हमरा सब कऽ मानि लिअ जे एतऽसँ दूरी पड़ि रहल हँ हँ दरभङ्गा आब दरभङ्गामे सरकारी हॉस्पिटलमे तऽ मानि लिअ जे अइ चीज शिशु कऽ सब रखै कऽ लेल व्यवस्था तऽ कोनो नहि रहैत छै तहन तऽ प्राइभेट प्राइभेटमे मानि लिअ जे तऽ तहन तऽ जादा पैसा खर्च करू आ प्राइवेटसँ एतऽ तऽ सब किछु व्यवस्था रहैत छै आ सरकारी सबमे तऽ एहि चीज सब कऽ लेल मानि लिअ जे असुविधा रहैत छै हमरा सब कऽ तऽ एतऽसँ दूर मानि लिअ जे भए जाइत अछि हँ हॉस्पिटल जायमे हँ दूरी यऽ ओहि दूरी कऽ मानि लिअ जे मानि लिअ जे जाए कऽ जँ सरकारियो हॉस्पिटलमे गेलहुँ तऽ आब बच्चा कऽ रखै कऽ लेल कोनो चीज कऽ व्यवस्था नहि रहल तहन तऽ जाए पड़ैया मानि लिअ जे प्राइभेटमे तऽ प्राइभेटमे तऽ मानि लिअ जे पैसा लागि रहल हँ तऽ पैसा लगैया तेना तेना बच्चा सब मानि लिअ जे ठीक होयत छै हँ आ तऽ ताहि दुआरे एहिसँ मानि लिअ जे कोनो चीज कऽ ओतेक मानि लिअ जे सरकारीमे चिकित्सा उपलब्ध नहि कऽ भेला कऽ बाद हमरा सब कऽ मानि लिअ जे खर्चा भऽ रहल हँ एतऽसँ दूरी पड़ि रहल हँ हँ आ आओर मानि लिअ जे ओहिठन सबकेँ मानि लिअ जे अपन ठक सब कऽ मानि लिअ जे एकटा ओझरायलो रहलहुँ सबगोटा ओझरा गेलहुँ एतऽ लग पासमे रहल तऽ मानि लिअ जे चलू केओ एक आदमी गेल ओतऽ आब दरभङ्गा जखने गेलहुँ तखने तऽ बहुत आदमी ओहि चीजमे ओझराए गेल हर चीज कऽ समय होयत छै हँ तऽ तहन तऽ जएह व्यवस्था मानि लिअ जे हॉस्पिटलमे रहतै सएह व्यवस्था डॉक्टर करतै आ ओकरा बाद जाए पड़ैत छै मानि लिअ प्राइभेटमे जे प्राइभेटमे अन्धुन मानि लिअ जे खर्चा भऽ रहल हँ हँ आब जे गरीब आदमी छथि ओ कतऽसँ पूरा करताह जे पैसा बला छै तिनकर प्राइभेट मानि लिअ जे हॉस्पिटल रहैत छनि गरीबके लेल तऽ प्राइवेट हॉस्पिटल मानि लिअ जे दू कट्ठा जमीनो नहि छै जे मानि लिअ जे ओहो बेच कऽ मानि लिअ जे दबाइ करेतै तऽ इएह सब असुविधा मानि लिअ जे छै हँ आओर की